खारनाय खारनायाथ' आं खारबाय थायो सानफ्रोमबो फुङाव बेलासे खारनाया आङो मिनिमाम सेभेन ओइद किल'मिटार खारो सेबेन ओइद किल'मिटार खारखांनायनि उनाव आं एक्सारसाइस खालामो आरो आंनि खारनायनि थांखियानो जाबाय इण्डियान आर्मि डिफेन्सआव बेनि उनावहाय आं बेलासे फुङाव खारनायनि उनाव बेलासेयावबो खारो बेबायदिनो खारबाय थायो खारनायनि आंनि गुबै थांखिया जाबाय इण्डियान आर्मि बा डिफेन्सआव बा आसाम स्टेटनि गाहाइआव मोनसे जितुनिकि आसाम पुलिस बेफोरबायदिनि थाखायबो आं खारो आरो गावनि आं देहानि थाखायबो खारो आं मिनिमाम फुंनि ब्रै रिंगायाव उथिनानै आं जोंनि बे गामिनिफ्राय मिनिमाम लामायावहाय मिनिमाम ओइद नाइन किल'मिटार आं फुंनि ब्रै रिंगायाव उथिनानै खारो बेनि उनाव बेलासि आरो बेलासिबो थाम रिंगासोआव आं थाम रिंगासोनिफ्राय आं खारो बेबायदिनो खारनाया मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार जेब्ला खारोब्ला मानसिनि देहायाबो थिगैनो थायो मोजाङैनो थायो खारनायनि उनाव एक्सारसाइस खालामोब्ला मानसिया बेराम आजारनिफ्राय रैखाथिबो मोननो हागौ आरो खारनाया जे मोनसे देहानि बा साख्रिनि थाखायल' नङा गावनि बेराम आजारनि थाखायबो मोजां बेबादिनो खारबाय थायोब्ला मानसिया गावनि मोनसे गावनि मोन्दांथिखौ बा एसे जेखौ गाव हास्थायनानै खारदों माने बेखौ नों मोनहैनोबो हानाय बेबायदि खारबाय थायोब्ला खारनाया मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार खारोब्ला बायदिसिना बेराम आजारनिफ्राय रैखाथिबो मोननो हागौ आरो गावनि देहाया गावनि देहाया मोजांबो थागोन खारनायखौ गोबां मानसियानो खारो जोंनि बेथिं भकतपारा ओनसोलाव गोबां मानसियानो खारो खारनाया गावनि थाखाय मोनसे गोनां आयदा बिदि खालामना लानाया मोजां खारनायखौ फुंनि भागाव मोनसे आयदा खालामना लानांगौ मानसिया बेबायदि आयदा खालामना लायोब्ला जितुनिकि गावनि मोनसे मोन्दांथि हबि मानसिनि मेलेम मेलेमजिबि बा साननाय हनायफोरा एक्सारसाइस खालामनायनि उनाव साननाय हनायफोरा मोजांबो जायो देहानि प्राय बायदिसिना बेराम आजारनिफ्राय मानसिया गोग्गा मोननोबो हागौ बेबायदि खारबाय थायोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला आं खारनायानो आंनि मोनसे मोजां माने मोजां मोनसे आयदा खारोब्ला खारनायखौ मानसिया मोजाङै रैखाथि लाखिनांगौ आरो खारबायबो थानांगौ